हेलो अरे अहाँके गाड़ी जे काल्हि हम बुक केने रही हमरा जाइके छलै अयोध्या राम जन्मभूमिमे तऽ अहाँके गाड़ीके ड्राइवर जे छै से अएबे नहि कएलै समयपर तऽ एना होइ छै यौ नहि नहि नहि नहि नहि एहन बात नहि अहाँ जे छै से गाड़ी ससमयपर भेजतिए हम अहाँके भाड़ा आओर किरायाके लेल थोड़े कमी केने छलहुँ एना नहि करऽके चाही नहि यौ आब देखिऔ मुदा अगर जे छै ड्राइवरपर सबकिछु निर्भर छै गाड़ी अहाँके छै लेकिन अहाँके तऽ ओहिपर धिआन रखबाके चाही ने आँ कमसँ कम फोन कऽ कऽ बता देतहुँ हमरा जेकि ड्राइवरसँ सम्पर्क नहि भेलै दोसर ड्राइवर कऽ लिअऽ आओर नहि तऽ अहाँ कहि दैतहुँ जेकि भाड़ा किराया हमरा नहि हम नहि भाड़ापर जेतै गाड़ी तऽ हम दोसर गाड़ीके बेबस्था कऽ लैतहुँ आब हम कोना जेबै आइ हमरा निकलऽके छै आओर एखन तक अहाँके ड्राइवर नहि फोन उठा रहल अइ आओर नहि आबि रहल छै तऽ आब हम की करू अहीँ बताउ आओर देखू जेना हम सब जेतिए तऽ रस्तामे आब जे छै से अहाँ अपन आसपासके छलिए तऽ हमसब गाड़ी केने छलिए आब ककरा कहिए हम एहि समयमे एहि समयमे कोन गाड़ी मिलतै नहि बस छै नहि कोनो छै आओर हमरासबके आबऽके जाबऽके साधन नहि छै ताहि लेल ने अहाँके गाड़ी केने छलिए ओ कनि ड्राइवरके समझाबिऔ ठीक छै आओर भऽ सकै तऽ आधा घण्टामे अहाँ ड्राइवरके गाड़ी लऽ कऽ भेजि दिऔ अगर ओ आबि जेथिन आधा घण्टामे तऽ हम चलब आओर नहि तऽ हमर पइसा जे छै से अहाँ वापस करबा दिऔ देखिऔ बहुत गलत काम अहाँके ड्राइवर केलक अइ आओर ड्राइवर फोनो नहि उठा रहल छथिन आओर सबसँ पहिलऽ तऽ अहाँ ड्राइवरके फोन कऽ कऽ कहिऔ जेकि हुनकर फोन कएलए नहि उठबै छिए हम कखनसँ इन्तजार कऽ रहल छी सब आदमी तैआर छथिन आँ समय भऽ जेतै तकर बाद मतलब जे छै से जेबै हमसब यौ तऽ अहाँ कनि ड्राइवरके फोन करिऔ हुनका कहिऔ हमर नम्बरपर फोन करऽके लेल आओर फोन करथिन तऽ हम समझि जेबै जे हँ ओ जेथिन आओर नहि तऽ हमरा फेर कोनो जोगाड़ करऽ पड़त आओर एक बात इहो समझि लिअऽ जे अगर अहाँके ड्राइवर नहि गेल तऽ काल्हिखना जुर्माना अहाँके जरूर भरऽ पड़तै आओर हम छोड़ऽवला नहि छी ककरो अहाँ जे कहि देलिए जेकि हँ समयपर हम जेबै आओर ओकर बाद अहाँ कहै छिए जेकि नहि फोने नहि उठा रहल छै तऽ एहन नहि होइ छै तऽ अहाँ जल्दीसँ ड्राइवरके फोन करू आओर कहिऔ जे हमरासँ बात करथिन हमरा सबके बहुत जरूरी अइ आब एखन हम कहाँ जेबै गाड़ी ढूँढऽ यौ सएह कहू तऽ कनि धिआन दिऔ भाइ आओर जल्दी करबाउ